जी हाँ क्या मेरी बात स्वादिष्ट खाना रेस्टोरेंट से हो रही है मैंने आपके यहाँ से एक ऑर्डर मंगाया था वह मुझे पूरा हुआ दिख रहा है लेकिन खाना अभी तक मुझे पर्याप्त नहीं हुआ है पता नही मुझे इसमें क्या दिक्कत आई है आप मुझे बताइए कि क्या आपने खाना डिलीवर कर दिया है यदि आपने खाना डिलीवर कर दिया है तो वह मुझ तक नहीं पहुँच पाया है पर मेरे फ़ोन में आपका जो कम्पनी का ऐप है उसमें दिख रहा है कि खान की डिलीवरी हो चुकी है तो इसके लिए मैं आपसे शिकायत करना चाहती हूँ और इसके अलावा कोई आपके पास समाधान है तो आप कृपा कर मुझे बता दें क्योंकि मैं आपको पैसे दे चुकी हूँ